डिस्ट्रिक्ट सिरां टाउन बेंटल पिनक'ड सेभेन ऐड थ्रि थ्रि नाइन फ'र बेंटल बाजारनि खोलाहा बेंटल कलेज दङ बेनिनो सानजाथिंजाय मोननैसो स्कुल दं जेरैहाय सेन्टार फ'र निउ लार्निं डन बस्क' एल पि स्कुल बायदि बायदि बेनिनो गेजेराव दङ बाजार खाथियावनो दङ जय गुरु मन्दिर बाजार गेजेराव दङ कालि मन्दिर शिब मन्दिर बेवहायनो फुजा मेला जायो बेवहायनो दुर्गा फुजा जायो खालि फुजा जायो